تیراکی کے لئے میرا پسندیدہ مقام تالاب ہے دوسرے مقامات جیسے سمندر جھیل اور ساحل سمندر ندی نالوں کے مقابلے میں یہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے یہاں پر گرنے کے رجحانات اور ڈوبنے کے رجحانات کم ہوتے ہیں میرے علاقے میں یوں تو کوئی تالاب نہیں ہے لیکن تیراکی کے لئے لوگ ندی جاتے ہیں لیکن وہ بھی بارش کے اوقات میں محفوظ نہیں ہوتی وہاں پر بہت گہرائی تک پانی ہوتا ہے اور پانی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بارش کے وقت میں وہاں پر ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اس لئے وہاں پر لوگ بارش کے اوقات میں جانے سے احتیاط کرتے ہیں